ड्रिलींग मशीन हांवें ऑर्डर केल्लें तें पयलें एक म्हणटा तें तें पयलीं आयलें लेट तें म्हणजे सांगलें म्हाका अमक्या तारकेर येता तर अमक्या तारके सून ना ना पंदरा दीस वीस दीस लेट आयलें लेट आयलें म्हणल्यार हांवें ताका सांगले आरे म्हणटलें आरे तुमची सर्विस कितें ही सर्विस काय ही कितें रे तुमची ही तुमी आतां पंदरा दीस तो म्हणटा तो म्हणूंक लागलो क्या पयलीं ड्रिलींग मशीन तुजें हें तुजें आमी फोन केल्लो ड्रिलींग मशिना खातीर तर म्हाका म्हणूंक लागलो म्हाका फोन येवंक ना मरे तुमचो तुमची डिलिवरी अशी लेट जाल्या चल बरें घेतलें ड्रिलींग मशीन ड्रिलींग मशिना पयलीं काडलें ड्रिलींग मशीन बगतय भितर सेफ्टी काय ना सेफ्टी म्हणजे कितें सेफ्टी सेफ्टी बॉक्स आसता ताका आनी कितें तें बॉक्स ना भीतर मागीर ड्रिलींग मिशीन लायता जाल्यार तें ड्रिलींग मिशिनाची वायरी डिफॉल्टा दिलीं म्हणजे कट आसली दिली हांवें म्हणटलें आतां कट आसलें तें आतां लावन कट करून ती दुसरी लायला मागीर ती आतां आंदर वॉरिंटी आसा न्हय ती आंदर वॉरिंटी काय करूंक मेळना वॉरिंटी आसा म्हणटकूच चेक करुया म्हणटलें लावन चेक करता जाल्यार तुका स्पार्क मारूंक लागलो स्पार्क मारूंक लागलो म्हणटकच तें ड्रिलींग मशीन शॉर्ट कशें आसा शॉक घेवपा लागलो तर म्हणलें हांवें म्हणलें एका कार्डान फोन मारतलो जाल्यार तो म्हणटा तुमच्या हाका ड्रिलींग मशिनाक वॉरिंटी ना म्हणजे आमच्या पोयशांक वेल्यू ना असो जालो न्हय पोयश्यांक वेल्यू ना म्हणटल्यार आतां ड्रिलींग मशिनाक दिवपाचे काय कितें तें आतां वॉरिंटी ना ताका वॉरिंटी ना म्हणटकूच आतां तें आतां उमम ताज्या कडल्यान म्हाका ताका फोन मारलो ऑनलायन सांगलेलें ऑनलायन वचून ताका फोन मारून ताका आपयलो हांवें म्हणले हाय कितें पयलीं तुमची डिलीवरी लेट येली डिलीवरी लेट येवन आतां तुमचें तें आतां हें हें ड्रिलींग मिशीन सारकें ना आतां वॉ वॉरिटीं काय वॉरिंटी तुमी कशें कितें दिलें तुमी म्हाका वॉरिंटी तें हांव एकचेंज करूंक सोदता नाजाल्यार दोन हजार दोन हजार वेल्यू खूब आहा न्हय ड्रिलींग मिशिनाक अळदे ड्रिलींग मशीन सारकें ना तुमचें अशें तशें तें तें रिर्टन घेयना म्हूण आतां रिर्टन घेयना म्हूण आतां ड्रिलींग मिशीन पिड्ड्यार